جی لکھنؤ برونی ٹرین جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی لابھدایک اور مفید ہے اس میں کافی چیزیں ہیں انجن شوار پہیے پٹریاں بنا پٹریوں کے تو اور بنا انجن کے تو وہ ٹرین ٹرین ہی نہیں رہ جاتی اور ان کی کئی مقامات ہوتے ہیں کہ رکنے کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں بارہ بنکی خلیل آباد گونڈہ بستی نہیں مطلب سہارسہ ان سب جگہوں میں ان کے مقامات ان کے ٹائمس الگ الگ ہوتے ہیں ان ان مقامات پہ یہ ٹرینیں برونی ٹرین رکتی ہیں اور ہم نے ٹرین سے زیادہ سے زیادہ تر بہار کا ہی سفر کیا ہے کیونکہ ہمارا ددھیال بھی وہیں کا ہے اور کئی دفعہ زیادہ بہار اور لکھنؤ لکھنؤ کا سفر بہار سے لکھنؤ لکھنؤ سے بہار اکثریت ہم لوگوں کا سفر ٹرین سے اور یہ ٹرین زیادہ تر ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں جس ٹرین سے اس ٹرین اکثر برونی ہی ٹرین سے سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ٹائم کے حساب سے بھی صحیح ہوتا ہے باقی ٹرین کا ٹائمنگ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کچھ ٹرینیں تین بجے رات میں پہنچتی ہیں کوئی دس بجے رات میں جس سے ہم سب کی نیند بھی خراب ہوتی ہے اور ٹرین پہ بیٹھنے والا بھی انتظار کرتا ہے اور گھر میں بیٹھنے والا بھی انتظار کرتا ہے اور جو لکھنؤ برونی کی ٹرین کی ٹائمنگ ہے وہ ایسی ٹائمنگ ہے جس میں سارے ہی انسان جگے ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے لیے انتظار کیا جائے ہاں انتظار تو ہر ایک سے مسافر کے لیے کیا ہی جاتا ہے لیکن یہ کہ رات جاگ کے نیند حرام کر کے اس کے لیے انتظار کرنا یہ چیزیں دن میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو یہ کسی کا بس اتنا ہی انتظار ہو رہا بلکہ نیند نہیں حرام کی جاتی ہے اور باقی ٹرینوں کے لیے تو راتوں کو جاگ کر کے اپنی نیند حرام کرنا اسٹیشن پہ اس کا انتظار کرنا ایسا نہیں ہے لکھنؤ برونی کے ساتھ یہی یہ ٹرین ہمارے لیے بہت ہی لابھدایک ہے